हाँ शिक्षा से मिलने वाले ऋण के बारे में हम जानते हैं अच्छी शिक्षा के लिए सरकार जब कोई बच्चा अच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अगर सोचता है वह बढ़ना चाहता है किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उस क्षेत्र के लिए सरकार अपने फंड से अपने सर अपनी अपनी सरकारी फंड से वह उसको बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा देती है उसको बैंक से उसका जो भी उसकी खानापूर्ति होती है जो भी उसके डॉक्यमेंट्स लगते हैं उसके आधार पर वह बच्चे के भविष्य को देखते हुए सरकार उसको ऋण देती है कि बच्चा आगे बढ़े और अपने जीवन में आगे बढ़े उसका लाभ मेरे पड़ोस में रहने वाले हमारे भाई नितिन ने उठाया है नितिन ने गरीब घर से बच्चा था उसने मेहनत की उसने ऋण लिया और अच्छे इंदौर में रह कर उसने पढ़ाई की और आज वह वोर्ब टॉप का इंजीनियर है और पुणे में आज कार्य करता है और करीबन एक लाख सवा लाख के बीच में उसको आज उसको पेमेंट मिलता है तो उसका घर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है उसने अभी नया मकान भी खरीदा है तो निश्चित तौर पर यह ऋण उसके लिए कारगर साबित हुआ